एक बार हम मो मोबाइल सॉप पे गए मोबाइल ख़रीदने के लिए तो वो उसने हमें मोबाइल वाले ने दिखाया एक चार चौंसठ जी बी चार जी बी रैम और चौंसठ जी बी इंटरनल का ओपो का मोबाइल कम दाम में पड़ा ख़रीद लिए लेकिन घर आए तो उसका पफ़ौर्मेंस बहुत ख़राब था लैग होता था गेम खेलने में लैग होता था मूवी देखने में लैग होता था बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था बहुत दिक़्क़त होती थी उसमें बहुत ही मतलब माने जो भी मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा उसमें बहुत ख़राब लगा फोन